हलो बोलू अहाँ दरजी बोलै छी ने बोलू ने दरजी बाजै छियै हमरा बच्चा सभके कपड़ा सिलेनाइ छै इसकुलके डरेस कतना सिलाइ लेबै बोलू जेबै हम सिलबय ताहि दुआरे सुनै छियै कि अहाँ बहुत बढ़िआँ कपड़ा सियै छियै हमरा सिलेनाइ छै एकटा बच्चाके कपड़ा सिलेनाइ छै छोटो सिलेनाइ छै बड़ो सिलेनाइ छै सभ मेलके की कहलियै ह्म्म तऽ चारि टा एखन बनओने अछि ने चारि टा लऽ लेबै हँ बच्चा सभके डरेस सिलेनाइ छै अच्छा तऽ दए देब तऽ सुनै छियै अहाँ बहुत बढ़िआँ सियै छियै अच्छा कतेक दिनमे देब बोलू जानै छियै ताहि दुआरे कतेक महंगा चलि गेलै से कतहु महंगा लै छै तऽ नहि जाइ छै कतहु कम भऽ जाइ छै तऽ जाइ छै ओतय हँ ठीके छै तऽ जायब तब लऽ कऽ जायब ने नहि हँ ठीक छै तऽ जेबै तऽ ठीके छै तऽ अपन बतबू ठीके छै अपन हमे सिया कऽ लऽ जेबै देखबै बढ़िआँ सिलाइ सिलकै नीक लागै छै तऽ अड़ोसी पड़ोसी देखतै तऽ अड़ोसी पड़ोसी देखतै तऽ सिल तऽ ओहो ने बढ़िआँ बढ़िआँ लोक बढ़िएँ खातिर ने जाइ छै बढ़िआँ ठिना